असां जॾहिं काई बि गेम खेॾंदा आहियूं त असां जो जेको ऑपोनेंट हूंदो असां जॾहिं ॾिसंदा आहियूं की असांजो ऑपोनेंट सुठा थो खेॾे त असांजे में हिकिड़ो वधीक उहो मोटिवेशन ईंदो आहे असां हुनखां बि सुठो खेॾूं छो की इनमें सभिनि खे खपी की असां हुअ गेम खटूं या उन गेम में सुठो कयूं जींअ मा टेबल टैनिस खेॾंदो आहियां त मां जॾहिं ॾिसंदो आहियां कि मुंहिंजो ऑपोनेंट सुठा शॉर्ट्स थो हणे या सुठो थो त मूंखे बि ईअं लॻंदो आहे की मां बि अञा सुठो खेॾा ऐं मां हुन खा खटा गेम ऐं इन दि ऐंड हूअ कीअं गेम असांजे फिटनेस लाइ बि जाम ज़रुरी आहे असांजो हेल्दी रहण असांखे बॉडी खे फिट रखंदो आहे असांखे हेल्दी रखंदो आहे त काई बि असां स्पोर्ट्स खेॾंदा आहियूं या गेम खेॾंदा आहियूं उन मां असांखे फ़ाइदो ई मिलंदो आहे हमेशह कॾहिं बि कोई बि नुक़सानु न थींदो आहे